اگر وہ بیج سے پہ پیدا ہونے والے پودے ہیں تو جو جو پھول بن جاتے ہیں ان سے جو بیج نکلتے ہیں وہ میں اگلے سیزن کے لئے بچا کر رکھ لیتی ہوں یا پھر اگر بڑے بڑے پیڑ ہیں تو آ ابھی جو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے وہ نارملی یا میں کر رہی ہوں تو وہ ایئر لیئرنگ کی ٹیکنیک ہے تو اُس وہ استعمال کر کے بہت کم وقت میں اور بہت جلدی اور جیسے جام کا درخت ہوگیا یا آم کے پیڑ ہوگئے یا نیمبو کا پیڑ ہوگیا جیسے تو اِن پیڑوں اِن پیڑوں میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے جب وہ پھل دیتے ہیں لیکن آیا جب ہم وہ اُن پھلدار درختوں سے ایئر لیئرنگ کر کے یا قلم کی کٹنگ کر کے نئے درخت بناتے ہیں تو پھر انہیں پھل دینے کے لئے بہت کم وقت لگتا ہے لائک جیسے کہ دو دو سال کے اندر اگر پھل دار درختوں سے ہم قلم تیار کریں یا ایئر لیئرنگ کے تھرو ان سے ایک نیا پودا تو دو سال کے اندر وہ پھل دینے لگتے ہیں اور اِس طریقے سے ہم اچھے جو پھلدار پھلدار درخت ہیں اِس تکنیک سے ہم اُن کی کلونز بنا سکتے ہیں مطلب اور کم وقت میں زیادہ پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں میں تو ایئر لیئرنگ یا کٹنگ قلم لگانے کے طریقے کو ہی پسند کرتی ہوں